میرے خیال میں میڈیا ہو یا تعلیمی نظام ان سب چیزوں میں اردو زبان کو فروغ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے کیوںکہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو بہت قدیم زمانے سے ہمارے یہاں رائج ہے اس زبان کی نفاست اور اس کی سلاست ہمارے دلوں کو گھر کرتی ہے اس کی نمائندگی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کیوںکہ ایک اردو جاننے والا ہی اس کو فروغ دینے کا حامل ہوتا ہے